डांस हमें बहुत पसंद है डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता है जैसे कि हल्दी फन्कशन हो गया मेहंदी फन्कशन हो गया और संगीत हो गया शादी विवाह पड़ा तो उस सब में हम भाग लेते हैं हम डांस करते हैं और हमें डांस करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है जैसे कि इस्कूल में कोई प्रोग्राम करना होता है तो वहाँ पर भी हम भाग लेते हैं डांस करते हैं हमारी फेवरेट डांसर जो है वो माधुरी दीक्षित जी है जो कि वह बहुत अच्छे से डांस करती हैं उनका पहनावा बहुत अच्छा लगता है उनके डांस डांस करने की इश्टाइल बहुत अच्छी लगती है उनकी पर्सनालिटी उनकी हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते उनका लोगों के प्रति बातचीत करना विहेवियर बहुत ही अच्छा है और हम डांस करते हमारे यहाँ जैसे हल्दी फंक्शन हो गया मेहंदी हो गया इन सब में हम डांस करते हैं और अपने कॉलेज में भी भाग लेते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई तीज त्यौहार पड़ता है तो उस पर भी हम डांस करते हैं

बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल इस पर भी मैं डांस करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि मेरी फेवरेट डांसर है माधुरी दीक्षित जी जो उनका सोंग है इस पर वह बहुत अच्छा डांस की है वह इसलिए मुझे बहुत पसंद है उनका हर एक डांस बहुत ही अच्छा हर एक सोंग बहुत अच्छा है और दूसरी है मेरी नोरा फतेही जी वह भी बहुत अच्छा डांस करती उनका लोगों के प्रति बातचीत करना विहेवियर बहुत अच्छा है उनका लुकिंग भी बहुत गुड है अच्छा है और वह बहुत अच्छा डांस करती है जो कि बॉलीवुड की फेमस डांसर है उनकी डांसिंग बहुत ज़्यादा फेमस है वो बहुत अच्छा डांस करती उनका एक सोंग है दिलबर दिलबर यह इस पर भी वह बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा डांस की हैं और हमारे यहाँ जैसे कि नवरात्री में भी हम लोग नौ दिन माता रानी की पूजा करते हैं भजन करते उसमें भी डांस करते हैं नौ दिन हम लोग डांस करते हैं बहुत अच्छे से और नोरा फतेही जी तो की अच्छा ही डांस करती हैं उनका तो मैं रेस देखती हूँ उनका हर एक सोंग देखती हूँ जब न्यू निकलता है तो मैं सारे डांस देखती हूँ और अभी निकला था नाच मेरी रानी इस पर भी देखी देखा था मैंने बहुत अच्छा डांस की थी माधुरी दीक्षित भी बहुत अच्छा डांस करती हैं उनका तो डांस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वह उनकी इस्टाइल डांसिंग हर एक चीज़ अलग है बहुत ही अच्छा डांस करती हैं उस उनसे मैं डांस सीखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं हर एक प्रोग्राम जॉइन करती हूँ मेरे इस्कूल में कुछ भी फंक्शन पड़ता है प्रोग्राम होता है तो मैं वहाँ पर भी डांस करती हूँ